हमरा सभके एरियामे जनवके चरैके लेल पुरा घास छै हरा भरा छै सभ माहौल आओर बहुत एहन छै जगह जतऽ कि खाली घासे बहुत मात्रामे छै हँ कभी कभी दिक्कत भऽ जाइ छै जानवर सभके यदि जेना खराब मौसम भऽ गेलै जेना पानि पड़ऽ लागलै तब दिक्कत भऽ गेलै किछु दिन तक बेसी पानि पड़ैत रहि गेलै तऽ सगरे जलमग्न भऽ जाइ छै तऽ ओहि मे जानवर सभके खानकेन लिए दिक्कत भऽ जाइ छै हरा चाराके एहिना कतहुँ पानियेके कमी भऽ जाइ छै बहुत तऽ घास सभ फेर सुखऽ लगै छै तऽ जानवर सभके दिक्कत होइ छै लेकिन अधिकतर जे छै से पुरा बढ़िऑं मौसम रहै छै तऽ पुरा घास सभ बहुत मात्रामे घास छै घास भी छै भुसा सभ भी उपलब्ध रहै छै तऽ जानवरके चारा पानि बहुत बढ़ियाँ जकाँ भऽ जाइ छै आओर बहुत एकरमे घास सभके फैल फैलाव छै हँ कभी कभी प्लास्टिक भी यदि खा पी लै छै गाय माल तऽ ओकरा दिक्कत भय जाइ छै फेर डॉक्टरसँ देखबाब पड़ै छै और ख़राब जलवायु यदि मौसम खराब रहैछै तभीये ओकरा सभकेँ चरै तरैमे दिक्कत होइछै बाद बाँकि सभ बढ़िये रहैछै